मध्य प्रदेश सोयाबीन सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक सोयाबीन होती है पूरे इंडिया में जितनी सोयाबीन यहाँ पर होती है उतनी कहीं पर भी नहीं होती है इसके अलावा यहाँ पर चावल गेहूं मक्का कपास ये सारी फसलें भी उगाई जाती हैं बट सोयाबीन बहुत लार्ज हब में उगाई जाती है मध्य प्रदेश में इसलिए इसे सोया स्टेट नाम से कहते हैं इसके अलावा यहाँ पर मुर्गी पालन बहुत स्पेशली यहाँ पर मुर्गी पालन का काम किया जाता है इसके अलावा क्या अपनी ऊंट गाय भेड़ सब प्रकार के जानवर यहाँ पर सब मिलता है बट क्योंकि मध्य प्रदेश में यहाँ पर सब मिलता ही है लेकिन जो मुर्गी पालन है उसको स्पेशल यहाँ पर करते हैं